हैलो ठीक ठाक तुस सनाओ हां जी

हां जी बिलकुल रमानदारी कन्नै कम्म होआ दा ऐ नेईं ऐसा कुछ नेई ऐ साढ़े ग्रांऽ दे जेह्के सरपंच न ओह् सारे लोकें गी बड़ा समझांदे उंदी मदद करदे हां जी हां जी नेईं नेईं ऐसा कुछ नेईं कदें कुतै नेईं बी सनाना होंदा कदें कुतै सनाई बी होन्ने हां जी रोड कनेक्टिविटी ते बड़ी अच्छी ऐ पार्किंग एरिया बी बने दा ऐ ओह् बी बडा अच्छा ऐ बैठने आस्तै लोक आंदे न बौंह्दे न इत्थै हर साल मेला बी लगदा ऐ बसाखी दा जेह्ड़ा तिन चार दिन मतलब रौंह्दा ऐ आप शम्बू मंदिर ऐ मंदिर च सफाई बड़ी अच्छी रौंह्दी ऐ मतलब ऐ कि जेह्की देवका नदी ऐ ओह् बडी गंदी ऐ मगर उस आस्तै सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए दे न कि साफ रक्खन हां जी पैह्ले कोला मता शैल होए दा हून दिक्खो अग्गें बी कम्म चलै दा हां जी बस स्टैंड च ते रश हौंदा गै ऐ जेह्दा नांऽ गै बस स्टैंड ऐ उत्थै रश ते होना ऐ जी नेईं रश ते हून नब्बे परसेंट ते होंदा गै ऐ क्योंकि हर ग्रांऽ च जेह्ड़ियां गड्डियां जंदियां न ओह् उत्थूं दा गै जंदियां न इसकरियै उत्थै रौंह्दा गै ते रश आह्ली जगह ते है गै ऐ ठीक ऐ ठीक शुक्रिया